आं मैगं थाइगंबो जोबोद गायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला आंहा न'वाव माने मैगं गायना जानायनि माने बारिया गैया नङा दङ बिनिखायनो आङो मैगंफोरखौहाय जोबोद मोजां मोनो जेरै लाइ गोजां बोथोर समाव लाइ लाफा आरो दुन्दिया बिनि अनगायैबो गोबां जोङो मैगंखौ गायो आङो खदालजोंनो जावग्लिनानै माने बे मैगं बेगरखौ हाथाइनिफ्राय लांनानै आङो माने मोजां दोगोन जावग्लिनानै बेखौ आङो फोयो फोनानै आङो बेखौ जोथोन लायो आरो इसे गेदेर जाब्ला आं बेखौ दांनानै होयो दांब्ला माने जेराव हाग्रा दं आरो रोजा जानायफोरखौ आं फुख्ल'यो फुख्ल'नानै आङो बेखौहाय माने गिदिर मोजां खालामो आरो आङो बेवहाय गोबोर हासार बा दा न'नि दाखोर दाला बा दावखि दावला बेफोरखौ आङो होनानै आङो गुदि गुदियाव होनानै आं बेखौहाय मोजां दांनानै होयो बेनिफ्राय आङो बे मैगंखौ आङो जेला गिदिर जायो अब्ला आङो खानानै बेखौ आङो नख'रनि गथ' गथाय गासैखौबो जयैनो आं बेखौ संनानै जायो बिनिखायनो आं गोथां मैगं थाजा मोनजानायनि थाखाय आं जेब्लायबो मेगंखौ गायनो मोजां मोनो आरो जेला लाइ लाफा जाखांनायनि उनावहाय आरो आं बेखौहाय खदालजोंनो जावग्लिफिननानै माने दानि जुगावथ' जेनेबा मोसौ दंब्लाबो हाल एवनायनि जेबो गैयैलाय खदालजोंनो बेफोरखौ आङो जावग्लिनानै आङो मैगंफोरखौहाय फोनानै जायो जेरै मैथा भिन्दि आरो मैथा बांगाल मैथा गोजा बिनि अनगायैबो फाथो बेसर बेफोरखौ आङो फोनानै माने बोथोरजों लोगोसे आङो बिफोरखौ फोनानै जायो मानो होनोब्ला आङो दसेखिनि फुंखिनिआवनो बेफोरखौ आं मावो आं सम मोनाब्लाबो बेखौ आङो सम दिहुननानै आङो मेगंखौ जोबोद जोथोन लायो आङो मोनजायोबो मैथानि दिनाव मैथा मोनजायो आरो मैथा बांगाल जिखुनु मैगंखौनो आङो मोनजायो आरो खुमब्रा लाव जोगोनार बेफोरखौबो आङो गायनानै आङो मोजाङै बेरा होयो आरो आङो बैसां होयो बैसां गैयाब्लाबो आङो माने उखुमावनो बेफोरखौ होनानै माने आङो मानला होयो गिदिर गिदिर खुमब्राफ्राबो थायनानै आङो एसे एनै फान्नानैबो मोनो आरो आङो न'वावनो बेखौ जायो आङो मानो होनोब्ला आङो मैगंफोरखौनो आङो गोबां बाया माब्लाबाल' आलुफोरखौ बायो बेफोर मैगंखौनो आङो माने बोथोर लाना बोथोर आङो मोनजायो बिनिखायनो आङो मैगंखौ जोबोद मोजां मोनो गायनो आरो आं दाबो गायगासिनो आं दाबो जागासिनो दं लाफा मैगं आरो लाइ दुन्दिया आरो बेखौ जाखांनानै आङो दायो भिन्दिखौ फोगोन बे भिन्दुि फोनायनि सिगां आङो जावग्लिनानै खाथि खालानि आङो गोबोरफोरखौबो खन्नानै होयो आङो जि समावनो ओमफ्राय न'नि दाखोर दाला मैगं बिगुरफोरखौ आङो जेरावबो गारा आं सा सानि दाखोर गिदिर गिदिरखौ बेलेगाव गारनानै आङो बेखौ सिंनि गुन्द्रा गुन्द्रि हासारफोरखौ आङो बेवहाय आङो सारना होयो बिनिफ्राय आङो दै गैयै समाव आङो दैफोरखौ सारनानै आं बेखौ जोथोन लायो मोनाबिलि समावबो आङो दै एसे सारनानै होयो आरो फुं समाव सम मोनोब्ला आङो मैगंफोरखौ दांनानै फुनानै होयो आं जोबोद जोथोन लायो बिनिखायनो आं मैगंखौ गायनो मोजां मोनो